मुझे फ़िश चाहिए थी रोहू फ़िश एक के जी तो क्या प्राइज़ है इसकी मुझे रोहू फ़िश चाहिए उसमें क्रैब्स लोबेस्टर ईच मुझे हाफ़ हाफ़ के जी चाहिए थीं तीनों भी

तो मुझे इससे कम वाली नहीं है कम रेट वाली तो मुझे कम रेट वाली चाहिए थी

अच्छा तो तीनों का डिस मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा इसपे एक के जी वाले पे भी और जो हाफ़ हाफ़ के जी है उस पर भी और हाफ़ के जी पे और दोनों साथ में खरीदें तो अच्छा और उसपे डिस्काउंट अच्छा तो फ़ीस की बदबू भी आ रही है तो इसीलिए कुछ कम रेट लेकिन मुझे लगा फ़्रेश नहीं है ऐसा मुझे लगा लेकिन मुझे पैसे कुछ ज़्यादा लग रहे है कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा तो अच्छी बात है उससे कुछ कम नहीं होगा ठीक है दे दो हाँ ठीक है